अस डोगरे होन्ने आं ते कम्मारा ग्रां च अस रौह्न्ने आं ते अस सारे अपने जि'यां त्यार होंदा कोई अपने ते अस उ'नेंगी मतलब कि डोगरी कल्चर दे डोगरी मतलब कि कल्चर दे स्हाबा कन्नै उस्सी अस मतलब कि ओ मनान्ने आं जि'यां कि साढ़ै एह् इत्थै बच्छ दुआ अस बनाई दी मनान्ने आं कि बच्छ दुआ पूजने आं जां नाग पंचमी होंदी ऐ जां फिरी कोई साढ़े एह् मतलब कि एह् राड़े रुड़े अस लान्ने आं ते कुड़ियां उस्सी मतलब कि सौन म्हीनै अस जिसलै उ'नें कुड़ियें दा तेहार होंदा ऐ कुड़ियां निक्कियां बड्डियां सब कट्ठियां होइयै किश सौह्रे दा आई दियां होंदियां ते अस सारियां कुड़ी इक जगह् किट्ठियां होइयै ते इस्सी सौन म्हीनै फिर अस पैह्लें अस लान्ने आं इ'नें इक म्हीने आस्तै फिरि अस उ'दे बाद इस्सी गी परवादियां कुड़ियां कन्नै रुट्ट बनांदियां ते कन्नै मित्तरनियां पांदियां इक दूए दे मुहां बिच ग्राह् पांदियां ते फिर मिंजरां होंदियां साढ़ै मिंजरां कन्ने च पान्ने अस कन्नै चूड़ियां इक दुए दिन्दियां कुड़ियां ते फ्ही उ'दे बाद च केह् करदियां कि राड़े जेह्ड़े परवाई ओड़दियां ते ओ साढ़ा तेहार ऐ मतलब कि अस ओह् तेहार अस तां मनान्ने होन्ने आं कि पैह्लें जिसलै अस अपनियां फसलां लान्ने होन्ने आं ते फसलें लाने कोला पैह्लें जि'यां अस मक्क बाजरा चरी एह् मतलब जेल्लै लान्ने ना अस ते ओह् उं'दे उं'दे लाने दे कन्नै कन्नै अस पैह्लें इस्सी राड़े दे मतलब कि राड़े अस लान्ने जिसलै ते अस दिक्खने कि साढ़ी केह्ड़ी चीज जेह्ड़ी ऐ राड़े बिच जैदा उगदी ऐ ते ओह्ह् जेह्ड़ी ओ चीज उगदी ना उस स्हाबा कन्नै साढ़े जेह्ड़े पराने बजुर्ग हे ते उ'ने दिक्खदे होंदे हे कि एह् चीज जेह्ड़ी ऐ जैदा उग्गी ऐ ते समझी लाओ भला इस बरसांती साढ़ै एह्ड़ी चीज ते फसल जेह्ड़ी ऐ ओ बड़ी जैदा होनी ऐ ते लोक पैह्लें अनपढ़ जेह्ड़े लोक अजकल लोक पढ़ी लिखी गेदे न मगर उसलै इ'यै तजर्बे कन्नै चलदे जियां इक घड़ी निं साढ़ै घड़ी दा पैह्ले रवाज है निं हा ते घड़ियां है निं होंदियां हां ते लोक केह् करदे होंदे हे भला उ'नें घड़ियें गी दिक्खने आस्तै टैम दिक्खने आस्तै ते इ'यां इक लुकड़ी देई तार दिंदे हे धरती पर ते फ्ही दिखदे हे कि जि'यां हून लुकड़ी दे उप्पर बिलकुल सूरज आई गेदा ते समझी लाओ इक बज्जी गेआ ते परछामां खत्म ऐ थल्लै पैरें बिच परछामां आई जंदा लकड़ी दा

ते इयां गै एह् राड़ें बिच अपनी फसलां दा बी थोह्ड़ा ओह् करी लैंदे हे मतलब कि तजर्बा लाई लैंदे हे कि केह्ड़ी फसल बरसांती होना साढ़ै जैदा होनी ऐ ते और बाकी साढ़े जि'यां साढ़े बच्छ दुआ पूजने अस इब्बी साढ़ा बड़ा डोगरे प्रसिद्ध तेहार मनने अस जि'यां कि मतलब कि अस बच्छ दुआ पुज्जन जन्ने पैह्लें अस सबतों पैह्लें अस जनानियां बर्त रक्खनियां सुच्चे मुंह ते ओह् बर्त सुच्चे मुंह ना पानी पीना ना रुट्टी किश बी निं खाना मतलब जिन्ने तकर असें मतलब कि बच्छ दुआ नेईं पूजी ते बच्छ दुआ पूजने मौकै फ्ही जेल्लै जन्ने कट्टु बच्छु बनाने रुट्ट बनाने ते फ्ही अस पानिये दे कंढे तलाई ते कंढे जाइयै उत्थै अस पूजने होने उस्सी ते जेल्लै पूजने होन्ने ते पूजने दे बाद फ्ही अस आइयै घर आइयै बच्चें गी बी ओह् परशाद दिन्ने ते ओह् पानी जेह्ड़ा सारे डंगरें बच्छुएं उप्पर त्रौंकियै ते फिर अस मतलब फ्लोआर मास्सा खंदियां जनानियां साढ़ै ते ओह् साढ़े तेहार जेह्ड़ा असें ओह् देवी देवते बी मनदे ते कट्टुएं बच्छुएं दा बी तेहार होंदा इ'यां गै साढ़ै भुग्गे दा बर्त होंदा ते भुग्गे दे बर्ते बी अस केईं ते साढ़े देवते दे मनांदे न इस तेहारा गी ते और केईं लोक पुत्तरें दा तेहार मनांदे कि पुत्तरे दा बर्त ऐ एह् भुग्गे दा ते भुग्गे आह्ले दिन बी अस पूरा दिन मतलब जनानियां साढ़े निराधार बर्त रखदियां जि'यां कि ओह् बनाई लेआ भुग्गा कुट्टेआ ते ओह् मतलब कि उसलै चन्न चढ़दे असें अर्घ देना ते पूरी ध्याड़ी ते सुच्चै मुंह ते फ्ही असें मास्सा फलोहार अर्घ जेल्लै चन्न चढ़दा रातीं बेल्लै नौ दस बजे फ्ही असें मतलब कि ओह् मास्सा भुग्गा चक्खियै बर्त पोआरनियां एह् बी साढ़ा मतलब तेहार बड़ा साढ़ा डोगरें दा प्रसिद्ध तेहार होंदा ऐ ते बाकी जि'यां साढ़े होर बी बड़े तेहार होंदे न ते जि'यां धमदेआं दा तेहार ऐ ते ओह् बी अस केह् करने कुड़ियां नमियां शवियां ब्होई दियां होंदियां ते घड़ियां मनसने पैह्लें अस कन्नै उस दिन कन्नै नमियें कुड़ियें गी अस ओह् धमदेआं दा तेहार भेजने साढ़ै जि'यां कि फ्रूट फल फ्रूट पानी दा भांडा भेजने सारे रिश्तेदार मतलब कि उं'दे नमें रिश्तेदारे दे घर अस कन्नै भांडा देना ते भला कन्नै एह् मतलब कि फ्रूट फराट जि'यां सब्जियां दा आटो भरियै साढ़े लोक दिंदे कि चल कुड़ी पैह्लें पैह्ला पैह्ला तेहार आया ते अपने पित्रें दा नां बी अस मतलब कि उस दिन ओह् छड्डने घड़ियां मनसियै छड्डने ते ओह् बी साढ़ै तेहार बड़ा इ'यां मन्नेआ जंदा इस तेहार गी साढ़े डोगरे मतलब कि तेहार अपने जेह्ड़े मनांदे न ते ओह् पिच्छोआं रीतां चली दियां आइयां ते अस अस बी अज्ज ओह् अपने बच्चे बी इ'यै मत्त दिन्ने आं कि एह् तेहार जेह्ड़े स बड़े मतलब मतलब कि मनै कन्नै मन्नने ते और बाकी जि'यां साढ़े हून लोह्ड़ी दा लोह्ड़ी दा तेहार होआ ऐ ते लोह्ड़ी दा तेहार वबीअस इ'यां सारा परोआर किट्ठा होइयै ते उस तेहार गी मनान्ने आं जि'यां कि अस पूरी ध्याड़ी बच्चें गी ओह् बनाई दिन्ने जे ओ किश बच्चे मंगन उस दिन अस शैल मतलब तेहार मनाइयै उ'नें खुशी खुशी बनाइयै खलान्ने आं ते उस तेहारे बिच अस मतलब कि बच्चें ई हार डोडियां लाइयै ते ओह् मतलब बनाइयै दिन्ने अपने हल्ले गोआंढियें म्हल्ले दे बी दिन्ने बंडने और लोह्ड़ी तेहार मुंगफली रेओड़िआं बगैरा पतासे इ'यां अस दिन्ने ते फिर और जेल्लै रात पौंदी ऐ ते रातीं बेल्लै अस अर्घ दिन्ने मतलब कि अग्गी अग्गी दे बिच अग्नि च दिन्ने तेहार ते ओह् तेहार जेह्ड़ा अस साढ़ा बड़ा प्रसिद्ध तेहार ऐ मनाए जन्दे लोह्ड़ी दा उ'दे दूए आई जंदी साढ़ी त्रैनी आखने अस तेहार दा तेहार बी साढ़े इ'यां गै मनान्ने जि'यां कि एह् खी मतलब कि खिचड़ी बनांदे उसदिन खिचड़ी मनसनी ते मतलब बच्चें कोला बी दान कराना सक्रांदी दे दिन बड्डा दिन ऐ ते ओह् सारे बच्चे कोला हत्थे दा दान कराना खिचड़ी मनसानी ते आपूं सारे बड्डे पैह्लें मनसदे ओह्दे बाद निक्के निक्के दा बी नम्बर चढ़दा ते सारे बारी बारी मनसदे ते एह् बी साढ़ा बड़ा बड्डा तेहार ऐ ते अस ते आखने कि साढ़े डोगरें बिच जेह्ड़ी साढ़ी तेहार दी जेह्ड़ी परम्परा चलदी आई ऐ ते एह् अग्गें बी चलदी र'वै रीति रवाज साढ़ा ते बाकी नराते औंदे न साढ़े ते नरातें बिच बी अस जिसलै तेहार मनान्ने आं ते अस मतलब कि पैह्लें तेआरियां शुरू करी दिन्ने अपने मंदरां ते मंदर होई गे जां फिर ओह् होई गेआ मतलब कि मंदर सफाइयां सफुइयां तेआरियां शुरू करी लैने कि कि'यां असैं मतलब पूजा पाठ दी मतलब सारे अस इ'यां प्याज गंढे गुंढे दा बी बड़ा परहेज करने उ'नें दिनें ते सारे बच्चे कोला लेइयै बड्डे तक सारे बर्त रक्खना शुरू करी दिन्ने होन्ने अस ते बर्त रक्खने फ्ही अस उ'दे बिच मतलब कि सत्संग बगैरा होवै ते ओह् बी करने मास्सा ते कुड़ियां क्यारियां शयारियां बी लांदियां ते ओ पंचैलना पंचैलना आखदे साढ़ै पंचैलना बी बनदियां ते ओह् फ्ही सारियां कुड़ियां किट्ठियां होइयै उत्थै माता जेह्ड़ी अस बनान्ने आं मिट्टी दी बनाइयै ते उ'दे उप्पर इ'यां बड़े शैल इ'यां इक रक्ता होंदी साढ़ै आखदे न रक्ता लाई लाई उस्सी बड़ा सजांदे माता गी ते माता दी फ्ही इक पंचैलन बनांदियां ते पंचैलन बनाइयै ते फ्ही अस सत्त अट्ठ दिन जेह्ड़े अस ओह् कुड़ियें सारियें रली मिलियै उत्थै गै रुट्टी खानी ते उत्थै गै सौना भु'ञां ते फ्ही जेल्लै अट्ठमां दिन औंदा ते साढ़ै भठोरू बब्बरू शब्बरू मतलब कि बनांदियां पैह्लें आटा ग्रांदियां सारै पिंड मिलियै फ्ही तेल तेल जेह्ड़ा ग्राह्ना फ्ही ओह् पैसे मास्सा जेह्ड़े दो दो चार चार रपे देने कुसे नै ओह् बी देने ते फ्ही राती सारी रात भठोरू बनांदे रौह्ना ते कन्नै कुड़ियें गीत गाने ते कन्नै नच्चना ते दूए दिन सवेरै चार बजे कन्नै असें माता परवान जाना ते माता परवाइयै ते फिरि असें मतलब कि उसदिन असें कुड़ियें गी जेह्ड़ा मतलब मास्सा मास्सा सारें घरें बब्बरू जन्दे आटा ग्राहे दा होंदा देने दो दो बब्बरू ते सारे घरें परशाद बंडना ते एह् मतलब कि साढ़े डोगरे दे अपना एह् अपने अपने तेहार जेह्ड़े अस मनान्ने एह्दे कन्नै अस सारे जेह्ड़े मतलब कि साढ़े डोगरे नै इक दूए कन्नै मिली जुली ते रौह्ने दा ब्हान्ना साढ़ा एह् ते कुड़ी गी जि'यां साढ़ै इक साढ़े जेल्लै कुड़ियां ब्याह्दें ओह् बी बड़ा शैल साढ़ा मतलब कि मतलब कि साढ़ा रवाज ऐ जेह्ड़ा बड़ा गै शैल लगदा कि जि'यां कुड़ी ब्याह्दें ते आखदे बड़ा बड्डा दान ते नत्थ पोआने ते उ'दे कन्नै कन्नै नत्थ दे अस इक कुड़ियें बिच्चियां पोआन्ने पैरें छल्लियां आखदे अस छल्लियां पान्ने ते आखदे भाई बड़ा बड्डा दान ऐ मामे पोआंदे साढ़ै ते मामे आखदे भला जोनं जोड़ा करियै ते नत्थ पोआइयै ते छल्लियां पोआइयै ते अपनी भनेई दा दान करना ते ओह् बी बड़ा बड्डा साढ़े डोगरें दा रवाज ऐ ते बाकी एह् जि'यां मुड़े गी अस सेह्रा पोआन्ने ब्याह् मोकै ते कुड़ी गी मतलब कि लाल कपड़े च ओढनी च भला जे चक्क पोआंदे रेह् पैह्लें पैह्लें हून अजकल चन्दरमां चली पे अर्ध चन्दरमां ते ओह् पोआना कुड़ियें दे ते फिरि ओह् मतलब कि मुड़े नै सेह्रा घोड़ी पर चढ़ियै साढ़े ब्याह्न औंदे ते घोड़ी बी ते जान्नी औंदी पिच्छें बाजे बजदे आए बाजे बज फ्ही उ'दे कुड़ी जेह्ड़ी अस सौह्रै भेजने उसदिन बाजे बाजे बाजे कन्नै लैंदे कुड़ी गी सौह्रै ते साढ़ै रवाज बी मतलब कि सारे रिश्तेदार बी मतलब कि इ'यां ओह् करदे मतलब कि जेल्लै रिश्तेदार इक औंदे न ते कुड़ी ही बरदांह्दे ते साढ़ै साढ़ै उसलै बड़ा इ'यां मतलब कि दिक्खने आह्ला होंदा कि कि'यां कि'यां आपूं इक दूए दा मतलब कि धी जा दी इक दी होऐ ते सारा मतलब कि गली म्हल्ला बी उसलै रोई रोई मतलब विदा करदा कि इ'यै हिरख प्रेम होंदा ते निं तां शैह्रें च चली जाओ ते उत्थै ते लभदा नि कुंदी कुड़ी ब्योहा दी ऐ ते कुंदी कुड़ी नेईं ब्योहा दी साढ़े ग्राएं च इ'यै ते चीजां खूबियां न साढ़ियां